हाँ जौनपुर जिले में एक माता माई का स्थान है स्थान पे मेला लगता है दूर दूर से आदमी आते हैं बड़ा गहरा मेला लगता है हम लोग भी जाते हैं उहाँ देखते है जो मन में आता है खरीदते हैं खाते हैं आते हैं और ये जो नदी है वहां विरवा बस वाही और ये सब में नहाते धोते है और जो नवरातन में पूजा होता है नौ दिन सब अपने अपने घर पे उनको मूर्ति बैठाते हैं नौ दिन पूजा करते हैं नौ दिन बाद ले जाते हैं उनको प्रवाह देते हैं प्रवाह के बड़ा आह होता है कि हम नौ दिन उनका पूजा करते हैं आज प्रवाह देते हैं औरत मर्द सब रो देते हैं ये बड़ा आह होता है इससे माता माई का पूजा बहुत गहरा होता है दूर दूर से आते हैं और अपना मन्नत मांगते है पूरा भी करते हैं जो उनको होता है चढ़ाते हैं चढ़ा चढ़ा के अपना मान्यता पूरा करते हैं यही सब बाते हैं और वहाँ जौनपुर जिले में नाम भी उनका है कि जो कहते हैं कर देते हैं यह नाते उनको मानता ज़्यादा है हैं ऐसे और उनको मेला भी अच्छा लगता है उहाँ पे रोजीना मेला लगा रहता है हैं सब वहाँ चढ़ाते है मीठा है पूड़ी है और जो जो बनता है जैसे समान माना रहता है ऊ सब चढ़ाते हैं अपना चढ़ा चढ़ा के अपन मान्यता पूरा करते हैं